हलो नमस्कार समस्तीपुर जाना है अकेले रिजर्व रिजर्व कीजिएगा रिजर्व में चलना है हाँ तब पाँच सौ रुपया लगेगा अच्छा हाँ तो पाँच सौ रुपया लेंगे आ कितना समय लगेगा वहाँ कितना पूरा दिन ओ तब बढ़ जाएगा दो हज़ार रुपया लगेगा तब कम डेढ़ क्या करे दो सौ दू सौ रुपया कम दे दीजिएगा हाँ ठीक है हो जाएगा तो दो सौ दो हज़ार रुपया तो दिन भर का न समय है हम तो फिर रहेंगे रोड में तो उससे ज़्यादा कमा लेंगे न हाँ तो दूरी ए न समय न लगेगा भर दिन रहना पड़ेगा आ फिर पाँच सौ रुपया ड्राइवर लेता है भर दिन में बैठा के बैठा के रखिएगा फिर भी अब चलाइएगा फिर भी तेल जलबे करेगा आ गरीब ड्राइवर रोज़ी लेबे करेगा तो चलिए तो दो सौ दो सौ रुपया कम दे दीजिएगा हो जाएगा आँए नहीं एक हज़ार में कैसे होगा दिन भर का टाइम जाएगा चलिए पंद्रह सौ रुपया दे दीजिएगा हो जाएगा चलिए बोलिए उससे कम तो छः हाँ तो दो दो बार जाना आना त होइए न जाएगा ठीक है हो जाएगा उसमें तब छोड़ दीजिएगा हमको हम ल वहाँ उतार देंगे उसके बाद चल आएँगे दे दीजिएगा एक हज तब एक हज़ार रुपया लेंगे हाँ जी हाँ ले आएँगे फिर ले आएँगे ठीक है हो जाएगा ठीक है तो उ भी कर लेंगे दो दो चाहिए तो दो टेम्पू कर देंगे हम बोल दे रहे कै बजे आना है हाँ आप कितना देर में आना हैं आपके यहाँ तो ठीक है तो आप कॉल कर लीजिएगा आ जाएंगे रोड पर ठीक ठीक चलेंगे ठीक है और हाँ तब बोलिए और और कहीं उसके बाद और कहीं नहीं न जाना है माने समस्तीपुर के बाद और दूसरे जगह नहीं न जाना है तो एक हज़ार रुपया उसका अलग से लग जाएगा हाँ तब एक हज़ार लग जाएगा ठीक